बे बुहुमनि सोलायनायखौ जों नुदोंना नुवाखै बुङोब्ला जों बे बुहुमनि सोलायनायखौ गोबां नुगासिनो बे बुहुमा जेरैहाय मिथिंगाफोरा सोलायस्लु बा मिथिंगानि महरा सोलायो थिक बिब्दिनो बे बुहुमाबो सोलायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरैहाय बे बुहुमा बुहुमाव गोदोहाय गोबां खागसजों खामानिफोरखौ मावोमोन एसे एसे फिसा फिसा खामानि मावबानो जोङो खागस बाहायोमोन पेपार बा खागस बाहायोमोन आं बेखौनो बुंनो थांदों दा नाथाय जोङो बे बुहुमनि सोलायस्लु मुगायाव जों नुनो मोनबाय गोबां खामानिखौनो कम्पिउटार जों खामानिखौ मावनाय जायो कम्पिउटारावनो गोबां लेखा फरायनाय जायो लाइजाम साफायनाय जायो आरो जेरैहाय जों नुनो मोनो बैंक आव थाबा बैंक आवबो कम्पिउटार नि हेफाजाबैनो गोबां हाबाखौ जोङो मावो बे बायदिनो खागसनि बाहायनाया एसेब्लाबो खमियो जोङो दा जोङो खागस बानायनो थाखाय औवा एबा दंफां दान्नायफोरखौ जोङो एसेबाबो खमायनाय नुनो मोन्दों जाहोनाव जोंनि सोलायस्लु मुगा बे कम्पिउटार नि जुग बा कम्पिउटार बाहायनायनि थाखायनो आरो बे बुहुमाव गोदोनि साइ एसेबाबो न' बाङानो जा लामा सामायानो जा गारि मटर गासैबो सोलायनाय जों पेसन बा गुबुन गुबुन आलादा आलादा रोखोमनि जोंनि बे मुगानि गोदान मुगानि साइन्टिस फोरा गोदान गोदान मानि आर्ट खालामानानै जोंनि बे मुगायाव गोदान गोदान बे बुहुमाव गोदान गोदान मुवा बेसाद दिहुनायखौ जों नुनो मोनदों बिब्दिनो जोंनि बे बुहुमा दा इसेब्लाबो सोलायदों होन्नानै आङो दानि जोनोमाव दा बे मुगायाव आङो दा नुनो मोनगासिनो दङ